हमको क्रिकेट खेलना काफी पसन्द था क्रिकेट अक्सर बचपन से क्रिकेट खेलते रह क्रिकेट खेलते रहते थे क्रिकेट खेलने के लिए हम खाना नहीं खाते थे घर से पढ़ाई करते थे क्रिकेट खेलने भाग जाते थे कभी कभी गाछो गाछी में भाग जाते थे कभी ग्राउन्ड में भाग जाते थे हमलोग की हमारे बचपन की एक टीम थी छोटा छोटा करीब दस बारह साल की उमर था उसी समय से हमलोग की टीम एक बन गई थी हमारी एक ही एक ही जोड़ी का एक किसिम कलर का हमलोग की टीम बन गई थी हमलोग क्रिकेट खेलने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते थे हमलोग दो चार रुपये पाँच रुपये जमा कर करके पहले जमा कर करके हमलोग डेढ़ दो सौ रुपये पुरा लेते थे अढ़ाई तीन सौ पुरा लेते थे और टूर्नामेन्ट खेलने के लिए हमलोग पहले बहुत रेट कम था टूर्नामेन्ट का तो हमलोग टूर्नामेन्ट खेलने के लिए बहोत बहोत दूर चले जाते थे टूर्नामेन्ट द्वारा अढ़ाई सौ रुपये में एन्ट्री फीस लेकर टूर्नामेन्ट खेलते थे छोटे छोटे बच्चे सबको टूर्नामेन्ट खेलाते खेलते रहते थे हमलोग बहुत जगह हमलोग इधर उधर भागकर हमलोग क्रिकेट खेलते रहते थे ग्राउन्ड पर इधर उधर हमलोग काफ़ी एकजुट का लड़का था क्रिकेट बहुत इधर उधर जाकर खेलते रहते थे कई बार टूर्नामेन्ट हमलोग कितना बारी खेले लेकिन एक बार हमलोग टूर्नामेन्ट जीत के लाए थे और ऐसे काफ़ी टूर्नामेन्ट खेले थे बच्चे सबके साथ में उसमें दस बारह साल की उमर सब हर लड़के की थी उस समय की बात है हमलोग कभी गाछी में कभी बाँसबाड़ी में कभी कॉलेज है हमलोग के घर के पास में वह कॉलेज ग्राउन्ड में हमलोग अक्सर करके क्रिकेट खेलते रहते थे वहाँ पर ऐसे भी बड़े बड़ों को टूर्नामेन्ट होते रहता था तो वह लोग खेलकर जाते थे तो हमलोग क्रिकेट वहाँ खेलना शुरू कर देते थे